हाँ हमारे स्थानीय कांग्रेस सरकार है अभी जो जयपुर ज़िले में काफ़ी विकास में महत्वपूर्ण है काफ़ी विकास कर रही है और नीतियों का वृद्धि विकास कैसे हैंडिकैप्ड और विकलांग बच्चों को पेंशन योजना कालीबाई स्कूटी योजना जो महिलाओं को दी जा रही है और विकलांग आदमी है जिनके भरण पोषण के लिए गवरमेंट पेंशन योजना बनाई है जो पेंशन दे रही है और इंदिरा गांधी सरकारी रोज़गार योजना जिसमें महिलाओं और पुरुषों को रोज़गार दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा विकास का प्रभाव पड़ा है और सरकार हमारे शहर में सड़के बनवा रही है और नल लगवा रही है पानी की टंकी है बनवाई है जिससे काफ़ी वृद्धि हुई है विकास हुआ है हमारे सहर में अब कच्चे रोड देखने को नहीं मिलते हमारी कांग्रेस सरकार ने यह काम कर दिए हैं